ॾिसो मां हाणे हिकिड़ी कार जी कंपनीअ में कमु कंदो आहियां बी एम डब्ल्यू में त आसे पासे जे शहरनि में गांव में वञण जो इहो थींदो आहे की हाणे मुंहिंजा जेका क्लाइंट्स आहिनि त उहो मूंखे हिते घुराईंदा आहिनि की हिते अची करे मूंखे हिते गाॾी ॾेखारे वञो समुझाए वञो त हुते टेस्ट ड्राइव करायो त हुन बारे में मूंखे वञिणो पवंदो आहे आसे पासे में मुंहिंजो ट्रावेलिंग हिकु ॾींहं जो ॿ ॾींहं जो कॾहिं कॾहिं टे ॾींहं जो बि हूंदो आहे त हुन हिसाब सां मां आसे पासे जे गांवनि में ईंदो वेंदो रहंदो आहियां त इहा मुंहिंजे जेको कार्यशैली आहे मुंहिंजे हुन हिसाब सां हुन कमनि लाइ मूंखे आसे पासे जे गांव में शहर में वञिणो पवंदो आहे त हिन लाइ मां वेंदो आहियां